नमस्ते मेरा नाम आर्यन शरणागत है और मेरे द्वारा कुछ समय पहले आपके यहाँ से सोयाबीन की सब्जी पनीर की सब्जी आलू की सब्जी पराठा ये सब बुलाया गया था और आपने मुझे समय पर ये डिलीवरी पहुँचाई मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार मुझे समय पर ऑर्डर ला कर देंगे बहुत बहुत धन्यवाद सर